ये सर हमको जैसे शादी में फोटोशूट करवानी थी तो एक शादी में कितना का बजट होता है जैसे हमको तीन तीन दिन लगेंगे शादी का पूरी कोई नहीं नहीं नहीं आपको वहीं रहना है हाँ तीन दिन आपको वहीं रहना हो फोटोशूट करना है अच्छे से सब कुछ

हाँ तो ये शॉट लेने को घर से आते हो तो उसका पेमेंट कितना रहता है आपका

कहाँ से हाँ जैसे आप फोटोशूट करते हैं ब्लॉक उस तरह से वापस घर जा के फिर आ के शूट करोगे तो उसका पेमेंट कितना रहेगा हाँ हाँ हाँ तो जैसे चौबीस को सुबह शाम शूट करना है पच्चीस को सुबह दोपहर और शाम को छब्बीस को सुबह से लेकर शाम तक रात तक मतलब पूरा

हाँ छब्बीस छब्बीस को जैसे पूरा दिन और आ पूरी नाईट में भी शॉट रहेगा हाँ हाँ ठीक है मैं कल आता हूँ ओके थैंक्यू